सर नमस्ते और हमारे घर में बेटी की शादी है ज्वेलरी वग़ैरह लेना है डायमंड रिंग लेना वग़ैरह है और वह रिंग कितने कैरेट में बनती है डायमन्ड रिंग अच्छा

क्या रेट है स सोने का क्या भाव है

वह भी लेना है हमको तो लड़कियों का पूरा मेकअप में सामान चाहिए ज्वेलरी में दुकान आपकी कब खुलती है दुकान कब खुलती है पैसा ऑनलाइन में दें कि कैस

केस में तो इतना कोई लेकर चलता नहीं है समान लेने ये बुकलेट दिखाएँगे सामान आप अच्छा ठीक है आपके यहाँ सामान कौन दिखाएगा आप दिखाएँगे कि आपके वर्कर शुद्ध शुद्धता की गारंटी रहेगी ना चलिए ठीक है हम आने की कोशिश करेंगे कल नमस्ते